हमसब फुरसत टाइममे हमर गाँवमे एगो तिलहेश्वर मन्दिर यऽ जतए की फुरसत टाइम होइए तऽ पूजो करि लए छी आओर ओतहे जाकए बैठै छी किआकि गाँवसँ बाहर यऽ खेतके ईलाकामे यऽ ठण्डा हवा आबैए गर्मीके सीजन छै ठण्डा हवा आबैए दोसर बात जे शान्ति महसूस होइए मन्दिर इलाका छै और शान्ति महसूस होइए आओर खेत खलिहानो हमरसबकेँ उमहरे यऽ जाहि चलते हमसब ओतहे जादातर टाइम बिताबै छी आओर जेना अगला महीना सावन आबै वला छै तऽ सावनमे आठगो सोम पड़ै वला छै मलमासके चलते आ ओएह टाइममे तिल्हेश्वर बम हमरासबकेँ निकलैए तऽ मानि लिअऽ ओ टाइममे अगर फुरसत रहए छै आदमीके तऽ ओ टाइममे ई तऽ कंटिन्यू रहै छै तिलहेश्वर बम सबआदमी जाइत छै आ पूजो सावनमे रोजे करैत छियै हमसब